अगर अस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दी गल्ल करचै साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच जेह्ड़े न लोग केह्ड़े केह्ड़े च हैन जेह्ड़े फेस करा दे न जादातर बजुर्ग लोग और इत्थै दी पापुलेशन च जेह्के बजुर्ग लोग औंदे ते उं'दी सेह्त और उंदी समाज बिच केह् केह् स्पोर्ट ऐ जां उं'दी कोई एज होर बड़े सारे लोग न जि'यां अं बड़े सारे जेह्के जाह्ङन तां ओह् अपनी एम्पलायमैंट आस्तै बड़े सारे घरा दूर जाई ते और जेह्के पिच्छै बजुर्ग रौंह्दे न उ'नें गी इक्कले छोड़ी दिंदे और कोई बी उंदी जेह्का ध्यान रक्खने आस्तै नेईं रौंह्दा ऐ उंदी गल्ल करचै और उंदे उ'नें गी मैडिकल कोई बी जेह्की ऐ सुविधा जेह्की कोई बी देने आस्तै पिच्छै कोई बी नीं रौंह्दा ऐ उं'दी गल्ल करचै तां साढ़े जम्मू कश्मीर च जेल्लै उधमपुर दी गल्ल करचै साढ़े जेह्ड़े जेह्के बुड्ढे लोग न उं'दी जेह्की तैदाद बड़ी जादा ऐ ते हर इक घर इक ना इक दौ जेह्ड़े बजुर्ग बचैरे होंदे हैन ते बड़े सारे लोग बचैरे जेह्के जेह्के जेह्के दी नौकरियां बगैरा नेईं तां उ'नें घरा दूर जाना पौंदा और उं'दे जेह्के पिच्छै माता पिता होंदे जां उं'दे दादा दादी बगैरा होंदे बजुर्ग तां उ'नें गी जेह्के बड़ी सारी मुश्कलां एह् औंदियां दवाइयें दियां के जि'यां कोई बमार होई आ ते केईं जगहां ऐसियां होदियां जि'यां अस ग्रांऽ दी लोकें दी गल्ल करचै तां प्हाड़ियां एरिया तां उत्थै हास्पिटल गै नीं होंदे अगर हास्पिटल होन बी ते उत्थूं तगर पुज्जदे अगर कोई बहुत कोई कोई बजुर्ग बमार होई जा तां ओह् पैह्लें रस्ते च मरी जंदा ते अगर बची बी जा तां ओह् केह् होंदा केह् ओह् जादा देर नीं रुकदा ऐ की के उसी जेह्की ऐ मतलब हास्पिटल दी सुविधा जेह्ड़ी ऐ घरै कश होनी चाहिदी ऐ ओह् नीं थ्होंदी ऐ और जल्दी जेह्के मरने दे चांस होई जंदे ते अगर जो नौजोआनें दी गल्ल करचै ते उ'नें ते बचारें कम्म करने गी ते जाना पौंदा दूरें दूरें और ओह्दी बजह् कन्नै केह् होंदा के अगर ओह् बाह्र गेदे होङन तां पिच्छै कोई ना कोई घरै च बमार होई गै जंदा और प्ही केह् होंदा उं'दे जेह्के मां बब्ब जां कोई दादा दादी होंदे उ'नें गी बड़ी मुश्कल बनी जंदी ते बाकी इ'यां दिक्खा जा साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच जेह्की ऐ सेह्त दे बारै उप्पर च बी बड़ी सारी गौरमेंट ने इ'यां ते पूरे साढ़े भारत भारत देश उप्पर बी गौरमेंट ने इ'यां अऽसेह्त उप्पर इक केह् आखदे बीमा दित्ते दा ओह्दा नांऽ ऐ जि'यां गोल्डन कार्ड आखदे जिसी हैल्थ इंशोरैंस कार्ड आखदे जिसी ओह्दे च केह् होंदा के पंञ लक्ख रपेआ थ्होंदा इक बंदे गी फैमली बिच्चा ते ओह् सारे बंदे जेह्के ओह् इलाज उसी कराई सकदा अगर कुसै गी बड्डी बमारी होऐ एह् प्रधानमंत्री मंत्री मोदी दी गै स्कीम ऐ एह् उ'नें बड़ा अच्छा कम्म कीता दा ऐ ते सोह्ना कम्म उं'दा और उ'नें जेह्ड़ा ऐ हर इक बंदे गी दित्ते दा फैमली बिच साल्लै साल्लै हर बंदे गी जेह्ड़ा ऐ साल इक साल बिच फैमली बिच्चा जेह्ड़ा ऐ पंञ लक्ख दी जेह्की ऐ व्यवस्था जेह्ड़ी ऐ कीती गेई ऐ और मैडिकल इंशोरैंस एह्दे बिच केह् होंदा के जि'यां अस कोई बमार होई दे कोई अपरेशन ऐ तां ओह् सारी दवाई जेह्की गौरमैंट दी होंदी और बड़ा जेह्का सारा ईलाज जेह्ड़ा होंदा ओह् उंदा गै होंदा फ्रीऽ होंदा ते इ'यां तु'सें गी दसन्ना चाह्न्ने हे के साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च जेह्के बड़े सारे चैलैंज ते इ'यै न के बजुर्ग लोग न जेह्ड़े ते बड़े बचैरे ओ होंदे केह् आखेआ गै जि'यां बमार होई जंदे ते उंदी केयर करने आस्तै पिच्छै कोई नीं होंदा ऐ और ओह् बड़ी मुश्कल कन्नै अपनी जिंदगी गुजारदे न केईं ते बचारे मरी गै जंदे अगर ग्रांऽ दी गल्ल करचै तां